हय हांवे फोन घेतिल्लो न्यू जाले आतां ऑलमोस्ट कितले एक वीक जातलो हो फोन घेतल्यार हो आनी खरें सांगपाचे म्हणल्यार कितें दुरबुध्दी सुचली आनी जाली म्हाका आनी हांवे तो फोन घेतलो ऑनलायन शॉपार वचून घेतिल्लो जाल्यार खरेंच बरें जावपाचे कितें फोन रे तो म्हणजे हातींत येतकच कळ्ळें की बाबा यु नो दिसता तशें नासता कशें जाणा फाल्तू फोन सारको युजच ना म्हणजे वेल्यूच ना त्या फोनाक कळ्ळें बेश्टे तुमकां इतले पयशे दिले हावें ताचो कॅमरा धड ना ताची चार्जींग धड ना चार्जीेगेक लायल्यार तो गरम जाता फोटो काडपाक गेलो जाल्यार फोटो खंयच्या खंय येता पिक्सल पिक्सलेट जाता सगळे फोटोस मॅमरी सारकी ना एप्स सारके बंद जायना स्लो सगळे बंद जाता म्हणजे असलो फोन तुमी काडटातच कित्याक मार्केटांत आमकां त्रासान घालपाक कळ्ळें फायदोच ना हो फोन घेवन आतां म्हाका हो फोन तुमकां रिटर्न करचो पडटलो आनी म्हाका दुसरो फोन घेवचो पडटलो कळ्ळें आतां म्हाका खबर ना तुमची सर्वीस कशी आसा ती तुमी हो रिटर्न करतले म्हजे पयशे रिटर्न दितले म्हाका कांयच खबर ना सो एक्चुअली हो जो फोन आसा पळय हो हांवे चितिल्लो की लोंग टर्म यूस करतलो म्हणून कित्याक म्हाका कोणी म्हणले की न्युवच लॉंच जाला मार्केटांत घे हो फोन पूण हांवे घेतलो सगळ्यांचे आयकून आनी पयल्याच्या पयलीचो फोन तुमचो खरोच बरो आशिल्लो सो आतां पळोवपाक गेल्यार हो फोन सामकोच होपलेस आसा म्हज्या फ्रेंडा कडेन तुमच्या हेच्या पयलीचो मॉडल आसा तो खूब बरो आशिल्लो पूण हो फोन इस नॉट अपटू द मार्क म्हणजे तो सामकोच यु नो पर्फोमंसूच ना फोनाचे ह्या कळ्ळें आनी गरम कितलो जाता रे गरम इतलो जाता की ताचेर ऑमलेट भाजपाक जातली इतलो गरम जाता फोन तो चार्जीगेंक लायतकच कळ्ळें हातींत धरपाक जायना मरे कानाक लायल्यार कानाक कान गरम जाता इतलो गरम जाता फोन तो कोता येना इवन कॉल घेता पळय मदीं आमी तेन्ना सुद्दां फोन गरम जाता तो केन्ना केन्ना पळयता हांव यु नो सडनली यु नो मदींच कितें टॉर्च ऑन जाता सो तुमचो टॉर्च सुद्दां असो आसा की सामको फालतू कळ्ळें पळयता जाल्यार बॉल्सांत टॉर्च ऑनूच आसा सो यु नो असो फाल्तू फोन आतांच्या सद्द्याच्या तरी हातूंत हांवे तरी पळोवंक नाशिल्लो कळ्ळें सो म्हाका तरी रिव्ह्यिव दिवचे पडत जाल्यार हांव खरेंच वायट रिव्ह्यिव्स दितलो कारण म्हाका तुमचो फोन खरेंच आवडूंक ना कांयच बरें ना त्या फोनान कांयच बरें ना इवन सावंड म्युजिक प्ले केलें न्ही सावंड क्वोलिटी सारकी ना कळ्ळें खंयच्या खंय आवाज येता म्युजिकाचो कळ्ळें आनी तो फोन कितें तो प्लास्टीक फोन मरे तो पडल्यार फुट्टलो तो फोन सो म्हाका दिसता एकदां पडटा काय म्हणून हांव ताचेर ग्लास वतलो ताका तुमी स्क्रीन गार्ड सुद्दां दिवंक ना ताची ती प्लास्टीक आसा ती फुट्टली आं आनी हाच्या पयलीचे फोन तुमचे आनी दुसरे कंपनीचे फोन मॅटल येता मरे तांका काय जायना सो हांव खरें सांगपाचे म्हणजे हो फोन एकदम तुमचो फाल्तू कांयच युजाचो ना म्हजे खातीर तरी तुमी हो रिटर्न व्हरात पयशे आसा ते रिटर्न करात हांव दुसरो फोन बाय करतां